हमारे क्षेत्र में दो तीन किलोमीटर दूरी पर हमारे गाँव से एक माधवन बाबा का मंदिर है जो कि चार पाँच गाँव का मान्यता है और वहाँ की चार पाँच गाँव के लोग हमेशा मदन बाबा का मंदिर है जो भी चार पाँच गाँव के लोग वहाँ पर हमेशा पूजा पाठ के लिए जाते हैं जो भी चार पाँच हैं गाँव के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो भी ये अपना बाल संस संस्कार रहता है धार्मिक स्थान है वो वहाँ पर ही वो कटाते हैं धुन बाबा पेरही वो बाल कटवाते हैं पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर जाने के बाद सब लोग जैसे मान्यता रहती है जो पहले बच्चा पैदा होता है तो उसका संस ए अपना एक संस करण किया जाता है अपना ये अपना विधि रहता है उसके लिए वहाँ पर ही बाजा गाजा के साथ लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं जिसके बाद वहाँ से वो उनका मान्य जो मान्य रहता है वो पूरा होता है वो सांस्कृतिक भी है जैसे वैसे इस क्षेत्र में तो मौनी बाबा का भी मंदिर है वहाँ पर गंगा जी का स्थान वहाँ से गंगा जी भी बहती हैं वहाँ पर लोग स्नान करने के लिये जाते हैं जो भी अपना तीर थ दिन रहता है वहाँ पर जाते हैं और मौनी बाबा का दर्शन करते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं हमेशा और स्नान करते हैं और तो सब धार्मिक स्थान वहाँ पर है बहुत सारे मिलते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते भी हैं तो वो गंगा में स्नान भी करते हैं और वहाँ पर दर्शन भी करते हैं इसलिए वो धार्मिक स्थान है अच्छा भी है ठीक है ठीक है